علی گڑھ میں تو اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سارے پکوان جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے جیسے کہ ہاں بریانی ہے بریانی ہے کباب شامی کباب ہے شاورما ہے چکن ٹکا ہے حلیم ہے چکن بریانی ہے سبزی پوری سبزی ہے ربری ہے کچوری ہے چھولے بھٹورے تو بہت سارے چیزیں جو ہے علی گڑھ ضلع میں مقبول ہے تو اگر ہم دیکھیں گے تو انہیں تیار کرنے کے لیے بہت سارے اجزا جو ہے اجزا کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہم دیکھیں گے چکن بریانی کے لیے تو چکن بریانی کے لیے ایک تو چکن جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اور چاول مسالے چکن مسالہ گرم مسالہ میٹ مسالہ پودینہ یہ سب چیزیں اجزا جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے اور پکانے کی ٹکنیک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور جیسے کہ مطلب علی گڑھ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے یہ جگہ ہے یہاں کا کھانا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مقبول ہے اس لیے یہ بہت ہی زیادہ علی گڑھ جو ہے بہت زیادہ مقبول مانا جاتا ہے اگر لوگ جو ہے یہاں کا کھانا کھانا چاہے تو انہیں جو ہے وہ ریسٹورینٹ یا کہیں پہ بھی مطلب نارمل ریسٹورینٹ بہت سارے ریسٹورینٹ ہیں وہاں پہ کھانا کھانا کے لیے جا سکتے ہے اور علی گڑھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فیمس ہے مانا جاتا ہے یہاں پہ تو اس لیے کھانے کے لیے مقبول ہے